जब हम किसी भी होटल में या रेस्तरां में खाना के लिए ऑर्डर भेजते हैं तो वो उससे ये स्वीकार करवाते है कि आप हमको ऑनलाइन भेजेंगे या आदमी के साथ यहाँ भेजेंगे तो सारी बात को पहले पूछ लेते हैं और आदेश देते हैं उनको की आप इस इस समय को पकड़ पाएँगे या नहीं हमारे यहाँ जब कभी भी मेहमान आते हैं तो हम कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम उनको ऑर्डर करते हैं और उस समय वो समय से भेज देते हैं तो अच्छा लगता है लेकिन समय में देर होता है तो हम लोगों को हमें हमें काफी कठिनाइयाँ होती है और फिर पूछना पड़ता है कि आप कितना समय लेंगे आप समय से नहीं भेज पाते है तो हमको यहाँ बेइज्जती का सवाल हो जाता है किस किसी भी प्रकार से हमको समय मेंटेन करना पड़ता है जिसको की वो रेस्तरां वाले अपने समय से भेज देते हैं और में मेंटन करने के बाद ही अपनी देख रेख हम कर पाते है तो अंत में यही होता है कि वो जो है सो अपने बनाने से भी हम लोग असमर्थ है इसलिए रेस्तरां से ही भोजन मंगवाते है होटल से भी भोजन मंगवाते है